देखिए अगर छात्रों के नियमित रूप से स्कूल नहीं जाने की बात की जाए तो इसमें अगर सबसे बड़ी विफलता है तो हमारी सरकार की सबसे बड़ी विफलता यह है कि हमारी शिक्षा नियम उतना सही नहीं है ठीक है हमारी सरकार हमारे स्कूलों के लिए सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षा व्यवस्था को उतनी प्रबंधित नहीं कर पा रही है और छात्रों के नियमित रूप से स्कूल नहीं जाने का भी सबसे बड़ा एक यह कारण है और एक यह भी कारण है कि बच्चों के पारिवारिक रूप से पैसों की कमी पेरेंट्स अपने पेरेंट्स जो है उनके पास अच्छे संसाधन उपलब्ध नहीं है उनके पास पैसे नहीं है जिस कारण से वह अपने बच्चों को प्राइवेट स्तर पर स्कूलों में नहीं भेज पा रहे हैं और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है जिस कारण से वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल तो भेजना नहीं चाहते और प्राइवेट स्कूल में भेज नहीं पा रहे पैसों की कमी के कारण तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए वह उस चीज़ से उतनी ही दूर है शिक्षा से सरकारी स्कूल में शिक्षा की उतनी में उत्तम व्यवस्था नहीं की जा रही है सरकार के द्वारा जो कि सबसे बड़ी नाकामी है सरकार की और सबसे पहली प्रायोरिटी सरकार की यही होनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं है अभी भी कुछ राज्यों में अगर बात की जाए वह भी गिने चुने राज्यों में जिसमें सरकारी स्कूलों में शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है जैसे दिल्ली में अभी बात कि जाए तो दिल्ली में सरकार केजरीवाल के द्वारा पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था की गई है वहाँ पर ग़रीब से ग़रीब बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं और उत्तम क्वालिटी की परि शिक्षा की व्यवसथा को प्राप्त कर रहे हैं तो वहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि बच्चे अपने स्कूल माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं अगर भेज भी रहे हैं तो वह शिक्षा कि कमी के कारण क्योंकि पारिवारिक स्तर पर वह पैसों के मामले में वह उतने मज़बूत नहीं है और बच्चे को शुरू से ही चाह रहे हैं कि वह पैसा कमाए तो इस कारण बस वह नहीं भेज पा रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बच्चे जा कर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं और क्योंकि सरकारी स्कूल में तो पैसा लगने कि तो कोई बात ही नहीं है वो वहाँ पर पढ़ाई लिखाई की उत्तम व्यवस्था है फिर भी अगर गार्जियन नहीं भेज पा रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं गार्जियन की कमी है पेरेंट्स की कमी है लेकिन पूरे भारत की अगर अभी उन्नीस या बीस राज्य हो गए भारत में उसमें अगर उन्नीस राज्यों में गिने चुने राज्य में अगर ऐसी व्यवस्था है बाक़ी राज्यों में नहीं है तो हम सरकार यहीं पर खुल तक कहेंगे इस बार को और सरकार को सबसे ज्यादा इस पर ध्यान देना चहिए हमारी प्राथमिकता यही होनी चाहिए हमारी सरकार कि सबसे पहले शिक्षा में सुधार हो बच्चे बच्चे को शिक्षा मिले हमारा देश शिक्षित हो इसकी प्राथमिकता सरकार को हमेशा से देनी चाहिए और इस पर सुधार करना चाहिए